हाँ मैं यह हाँ जीवन सिंग जी जी अच्छा कुछ समस्या जो आपके जो मेडिकल सामान जो दिया है उसमें आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जी

प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सही रहती है सर जैसे

और कोई समस्या

हाँ हाँ

अच्छा सामान जो आता है वह पूरा आता है या उसमें कोई कमी रहती है जैसे आपको जो सामान मिला है

अच्छा ठीक है सर ठीक है

चलो चलो चलो अच्छा ठीक है जी